आठ लाख चाळीस हजार दोनशीं स लाख तीस हजार शंबर चार लाख पंदरा हजार पन्नास दोन लाख धा हजार शंबर एक लाख पन्नास हजार सातशीं